औ हेल' औ औ खोनाबाय खोनानाया

औ हानाया थ' नोङो मा जायगानिमोन लाय नामखौ खोनथाग्रोनां गोन जोंहाथ' लिस्ट जोंसो थांनागौ नालाय लिस्ट हरनाय थायो नालाय नोंना मा नाम मोनलाय आथसा खनथाय बसुमथारि ना औ बै थिनालिनि दा आथसा आथसा हानाया नै नोंसिना हाहां हां जाबाय बो एसे दंबावयो बांद्राय गोबाव गैला माला मोनगोना थ' बिखौ दा नोङो दासो बार'था सानजुफु सिमाव फैबा मोनगोन मोननाया ओमफ्राय रिसिफ लाबोफायाबा मोननाय नङा खिनथु आलदाखौ थिनहरोबा ओरैनोबाथ' नों जुदि नेनो हायोबा जों दिलिबारि होखायो नालाय ओमफाय दिलिबारि खालामनो बा जोङो एसे फैसाखौ बांसिन लागोन आरोखि बिसिबां सो लागोन मानि नोंना गस्लाया गासै खयथामोन लाय द दसथामोन ना दसथाबाथ' जेनोबा ओरैनो सुनायाव गांसेयाव बिसथाखा बिसथाखा लायो नालाय ओमफ्राय ओरैनो बि दसथायाव दिलिबारि होयोबा फनसास थाखा बारा लागोन दे औ खामानियाथ' जायो जोंलाय सामफ्रामबो सुनानै हैग्राखा मानसिफोरनो मेरला हैयो नोंसिनि खाथि थिनालि थिंनो बै मोनबारु मोनावबो हैबावोसो जोङो बिसिबाबो सामफ्रोमबो हरो गथ' दंना बिस्रा सामफ्रोमबो औ बिसिनावनो लायबाय थानांगौ जायो सामफ्रोमबो ओमफ्राय बाजै मोनाथ' बांद्राय गोबाव जायाखै दां हरफाबाय थानायानो औ मैयानिफ्राय हैदों ना दे जेबो नङा मोननो जेबो नङा आरामसे सिनथा खालामनो नाङा औ मोनगोन मोनगोन जेबो नङा मोजां आथ' सुखायो जोंना मेसिनफ्रासो सुखायो नालाय बुसथु आ आराम सो जेबो जाया मोनगोन देे दा बेलासियाव हैगोन जोङो फैसाखौल' ओरैनो बां हैनायनिखौ एसे फनसास थाखा बारा लागोन आरोखि औ दे दे होनबा